بیداری کرافٹ ایک اور ہنر ہے جو تلنگانہ کے علاقے کا فخرِ دھات پر خاندا چاندنی کا یہ منفرد فن ہمیشہ لوگوں کو اپنے شہور میں مبتلا کرتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حیرت انداز ہونا ایرانی مہا مہاجر ملک میں لائے تھے اس نے مختلف مراحل شامل ہیں جیسے کاسرنگ کندہ کاری جوڑنا